हेलो हैलो सब सब्जी है क्या चीज लेना है आपको कौन कौन कौन सब्जी लेना है हाँ परवल भी परवल भी है वो गोभी भी है टमाटर भी है जो लेना है बताइए सब सब्जी है कद्दू है बैंगन है घिऊड़ा है कौन सब्जी लेना है सर पालक है कौन सब्जी का रेट चाहिए कटहल कटहल लीजिएगा कटहल तो वो है साठ रुपए किलो है टमाटर है तीस रुपए किलो बैगन है चालीस रुपए कद्दू है तीस रुपया हाँ बैंगन तीस रुपया हम क्या कहें लीजिएगा तो कम हो जाएगा पाँच रुपया कम होगा और क्या कम हो भिंडी है भिंडी है तीस रुपए मेरा दुकान पूरा साफ सफाई से रहता है चौक पर है तिकनौटा चौक पर है आइए जिस टाइम में आइए मेरा दुकान सुबह से खुला रहता है दस बजे से खुल जाता है दुकान एकदम ताजा सब एकदम ताजा सब्जी मिलेगा कोई शिकायत नहीं मिलेगा साफ ताजा सब्जी लाते हैं डेली रोज़ लाते हैं ताजा रोज़ बेचते हैं कौन सब्जी चाही नाम बताइए न नाम बताइए सब सब्जी सब्जी का दुकान है तो सब्जी तो रहबे करेगा न गोभी भी है गोभी अभी है चालीस रुपए